میں نے ایک فلپ کارٹ سے نا کرتی آڈر کری تھی تو مجھے وہ بہت اچھی لگی اس کا جو کام وغیرہ تھا مجھے بہت اچھا لگا اس کے کپڑے کی کوالٹی اور جو اس کے ورک ہوا ہوا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا تو میں نے ان کو کال کی اور میں نے بتایا ان کو کہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا اور میں نے ان کو ریٹنگ وغیرہ بھی دی فائیو اسٹار میں نے ان کو دیے تھے اس فلپ کارٹ سے جو میں نے کرتی آڈر کری تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور بہت ہی کمفرٹیبل کپڑا تھا وہ اس کا جو کام تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور اس کا جو ڈیزائن وغیرہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور پھر میں نے اپنے دوستوں وغیرہ میں بھی وہ سب کچھ شیئر کرا ان میں نے بتایا فلپ کارٹ جو میں نے وہ کرتی آڈر کری تھی میں نے اس کا ریفرینس دیا سب کو میں نے بتایا اور میری فرینڈس بھی شاید آڈر کر چکے ہوں گی اب تک وہ کیونکہ اس کا کپڑا بہت اچھا تھا کوالٹی بہت اچھی تھی کلر بھی ایک دم اچھا تھا اترنے والا نہیں تھا پکا کلر تھا اور اس کا ورک وغیرہ بہت اچھا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کو بتایا اور میں نے ان کو فائیو اسٹار کی ریٹنگ بھی دی اور مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ کپڑا میں تو بہت خوش ہوں اس کو خرید کر